ہمارے اسکول میں ایک وسیع و عریض اور طویل قامت لائبریری ہے جو تقریباً سات آٹھ ہزار کتابوں پر مشتمل ہے ان میں سے کچھ کتابیں ایسی ہیں مثلاً داستان ایمان فروشوں کی شمشیر بے نیام جب تلوار ٹوٹ گئی یہ کتابیں ایسی ہیں جن پر کو میں بہترین انداز میں مطالعہ کیا اور میں کافی ان واقعات ان مشاہدات ان کہانیوں کو پڑھ کر متأثر ہوا اور ہمارے اندر جو فکری صلاحیت ہے وہ اجاگر ہوئیں ہمارا جو فکری وسعت ہے اس میں بھی ایک ترقی ہوئی ایک ترقی ہوئی کہ ہم نے تمام تر چیزوں کو جو ہے اپنے اندر محفوظ کیا اور ایک نئی دھن ہمارے اندر کتابوں کا ایک شوق ایک ذوق پیدا ہوا کہ ہم مزید میرے اندر مطالعے کا شوق ہوا اور میں اس کو مسلسل بڑھتا رہتا اسی طرح ایک کتاب ہے داستان ایمان فروشوں کی در اصل یہ کتاب عنایت اللہ التمش جو کہ پاکستانی ایک ناولسٹ ہیں ان کی یہ کتاب ہے یہ کتاب در اصل آٹھ کہانیوں پر مشتمل ہے اگر قارئین اس کتاب کو پڑھتے ہیں اور اس میں راغب اور دلچسپی کا مظاہرہ کرتے ہیں تو یقیناً یہ کتاب ان کے لیے بے حد مفید ثابت ہوگی کیونکہ اس میں ایسے واقعات بیان کیے گئے ہیں جو ان کے ایمان کو ہلا دینے والی ان کے ایمان کو ان کے ضمیر کو ہلا دینے والے واقعات واقعات ہیں اور غریب ناظرین قارئین اپنے بچوں کے ساتھ اپنے خاندان کے ساتھ اپنے اہل خانہ کے ساتھ اس کتاب کو پڑھیں گے تو یقیناً یہ کتاب ان کے لیے بھی اور ان کے قارئین ان کے اہل خانہ ان کے بچوں کے لیے بھی نہایت مفید ثابت ہوں گے